म्हज्या कुंटूंबान माँ आनी हांवूच आसा आमीच एका मेकाचो आदार जावन आसा म्हजे आवयन म्हाका केन्नाच खंयच्याच गजालीक ना म्हणले ना तिणें सदांच म्हाका नव्या गजाली खातीर उर्बा दिल्या संवसारांत कशें जगपाक जाय ही देख म्हाका म्हज्या आवय कडल्यान मेळ्ळ्या तशेंच म्हज्या इश्टांनी दर एका अडचणी वेळार म्हाका सांगात दिल्लो आसा उतरांचो आदार दिल्लो आसा जाका लागून जिणेंतलो वायट काळ पासून हांव पासार करपाक शकलें अशी मनशां आनी अशें इश्ट मेळिल्यान हांव खऱ्यांनीच म्हाका भाग्यवान समजता